टेक्नोलॉजी ऐं पाण खे घणेई मदद कई आहे ऐं जेके पढ़ंदा आहिनि ॿार उन्हनि लाइ ॾाढो सुठो कयो अथनि टेक्नोलॉजी घणी अॼुकल्ह त घणी टेक्नोलॉजी वधी वई आहे पंहिंजे पंहिंजे हिते देश में टेक्नोलॉजी सां घणेई मदद मिली आहे पाण खे जीअं ऑनलाइन क्लासिस थिया यूट्यूब में वीडियो आहिनि ऑनलाइन कोर्स थिया ऑनलाइन एडमीशन बि थींदा आहिनि फॉम भरंदा आहिनि माण्हू फॉम ई पुस्तके ई पुस्तक बि आहे घणी ॻाल्हियूं आहिनि फॉम अॼुकल्ह त टेक्नोलॉजी घणी कुझ थी वियो आहे कंप्यूटर में सभ कुझु ऑनलाइन सभ कुझ थी वियो आहे फॉम बि ऑनलाइन मिलनि था हर का शइ में फॉम भरो ऑनलाइन ऑनलाइन थी थो वञे कमु अने टेक्नोलॉजी काफ़ी घणेई कुझु अॻियां वधी वई आहे अञा वधंदी टेक्नोलॉजी त वधंदी रहंदी त टेक्नोलॉजी अनी सम्झो घणेई खे ॿारनि खे हेल्प थी आहे याने सम्झो किथे वञण जी ज़रूरत कोन्हे केॾी महिल जीअं आहे भई एक्ज़ाम आहे त ऑनलाइन एक्ज़ाम थियनि था ऑनलाइन सभु कुझु क्लासिस बि थियनि था ऐं सभु कुझु माने फॉम वॉम घणी टेक्नोलॉजीअ जी मदद कई आहे ऐं हेल्प ई करे पई अञा बि कंदी अञा बि वधंदी टेक्नोलॉजी जीअं सॼो फॉम बैंक जो कमु हुजे त उहो उहो बि करे सघो था ऑनलाइन काफ़ी कुझु आहे ऑनलाइन सां पैसा बि माण्हू ट्रांस्फर कंदा आहिनि सभु कुझु आहे टेक्नोलॉजी त सम्झ ॾाढी मददगारु आहे घणेई कुझु हेल्प कयो आहे ऐं अञा अॻियां बि कंदी त उन सां टेक्नोलॉजी सां घणेई कुझु ॻाल्हियूं वधियूं आइन